जियां में तुसेंगी सनाना की दौड़ लाना साढ़े आस्तै किन्ना जरूरी ऐ में जंदा रेहा दौड़ लाना अपना किश इयै की जे में पैह्लें जंदा रेहा की में गरमियें ई में चार बजे जंदा रेहा दौड़ लान ते चार टू पंज बजे पंज टू मतलब छे में जंदा रेहा शामीं लै मतलब की शामीं चलियै छे बजे छे टू सत्त केईं बारी सत्त टू अट्ठ बी जंदा रेहा दौड़ लानै आस्तै केईं बारी दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ जिंदगी आस्तै ते अग्निवीर आस्तै लान जंदा रेहा ते फिर में दौड़ लांदा रेहा अपने केईं बारी में अपने दोस्तें कन्नै जंदा रेहा मतलब साढ़ा किन्ने दा ग्रूप हा किन्ने दा भला एह् कुछ दस्स बंदे दा ग्रूप हा दस्स पंज बंदे दा ग्रूप इंया जंदा रेहा अंऊ बंदे कन्नै केईं बारी में कल्ला बी जंदा रेहा केईं बारी में ते डर ते लगदा हा बंदे ई ते तां बी अंऊ जंदा रेहा की मतलब करना ते एह् कुछ दौड़ ते लानी गै में जंदा रेहा ते में दौड़ लांदा रेहा कल्लै गै फिर में दौड़ लानै आस्तै कुछ बी करी सकना ते करना केह् दौड़ ते जरूरी ऐ करना केह् जिंदगी आस्तै दौड़ जरूरी ऐ भांऐं जेह्ड़ी मर्जी दौड़ होऐ लत्तें कन्नै दौड़ना भांऐं जिंदगी कन्नै दौड़ दौनें चीज़ां जरूरी ऐ पर दौड़ तुस बी ला करो दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ ते में इयै आक्खना की दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ ते दौड़ लाना साढ़े आस्तै इन्ना जरूरी ऐ की कोई बी बंदा होऐ ते ओह् दौड़ नेईं ला बैठे बैठे दे छड़ा रुट्टी खावै ते ओह् मुट्टा होई जंदा ते जेह्दे कारण उसी बमारियां लगदियां केईं किस्म दियां ते ओह्दे कारण बंदा बड़ा बमार बी होई सकदा जेह्दे कारण ऑपरेशन कुछ बी होई सकदा होर बंदा मुट्टा होया तां होर बमारियां लग्गी जानियां कुछ बी मतलब समझा नै नी की साढ़े आस्तै दौड़ लाना बड़ा जरूरी ऐ ते दौड़ने आस्तै असें ई दौड़ने आस्तै साढ़ा परफेक्ट टैम ऐ मतलब बडलै चार बजे चली जाओ जां साढ़े चार चली जाओ ते मतलब पंज बजे चली जाओ साढ़े पंज बजे चली जाओ ते इयै कुछ टैम होंदा ते तारें दी इयै मतलब छांऽ होंदी होऐ ते इंया बडलै दी जेह्ड़ी हवा होंदी ते ओह् सोह्नी हवा होंदी मतलब साढ़े शरीर आस्तै साढ़े फेफड़ें आस्तै जेह्दे कारण थुआढ़ा अगर तुस बडलै उठियै योगा करदे ओह् ओह्दी मतलब फ्रैश हवा गी अंदर मतलब अंदर लैंदे ते बाहर कड्ढदे ओ ते एह् थुआढ़ी हेल्थ आस्तै बड़ा गै जरूरी ऐ इंया गै शामीं ऐ शामीं दी हवा बी थोह्ड़ी मतलब पढ़ने दे मुकाबले ते इन्नी निं होंदी शैल ठीक होंदी मतलब अच्छी होंदी ते जेह्दे कारण दौड़ मतलब बडलै इंया सिद्धा मतलब फेफड़ें ई डायरैक्ट हवा बजदी जेह्दे कारण साढ़ा तुस मतलब इंया आक्खी सकने इक्क तैरना होंदा मतलब स्विमिंग होंदी मतलब तैरना ओह्दे कन्नै मतलब थुआढ़ा स्टेमिना बधदा स्टेमिना समझा नै तैरने दा स्टेमिना दौड़ने दा स्टेमिना मतलब उस हवा कन्नै ओह् हवा बड़ी सोहनी होंदी जां कुछ चार बजे चार बजे चली जाओ छे बजे मतलब छे बजे बी हवा अच्छी होंदी पर पंज बजे होर अच्छी होंदी इंया गै में तुसेंगी आक्खना बस इन्ना गै में अपनी आवाज़ गी विराम दिन्ना धन्यबाद